इन्टरनेट और स्मार्टफोनके आबैसँ हमरा सबके केते बेहतरीन भेलै जेकि इन्टरनेट एलै सबसे पहिने पढ़ै लिखैके लेल पढ़ाई लिखाईमे कोई भी क्वेश्चन छै इसकुल बन्द छै कॉलेज बन्द छै तब इन्टरनेट से हमसब क्वेश्चन अंसार सॉल्व कर लै छियै जेकि बहुत ही सुविधा छै आदमीके आ ओकर बाद इन्टरनेट आ स्मार्टफोनके रहय सऽ आदमी गार्जियन सब तऽ कहै छै बर्बाद बच्चा छै युज करयके उपयोग करयके तरीका होइ छै आदमी कोना ढ़ंगसँ तरीकासँ ओकर युज करै छै स्मार्टफोनके कोई फेसबुक चलेतै कोई इन्स्टाग्राम वाट्सएप्प ठीक छै ओहो चलेलकै मनोरञ्जन छी हमरा सबके लेकिन यहाँ पर जे छै इन्टरनेट छै हम घर बैठल टिकट काटि लेबै होटलके बुकिंग करि लेबै बैंकिंगके कार्य करि लै छियै बहुत खरीददारी कोनो चीजके बारेमे ककरो जन्मदिने छै केक भेज देलियै पैसा केना जेतै मोबाईलके द्वारा पैसा भेज देलियै केते सुविधा भेलै आदमी ओहो खुश भए गेलै ओहिके कारण स्मार्टफोन आ इन्टरनेटके कते उपयोग छै अदमीके खुश भी रहै छै एहिसॅं आ जहाँके लिए हाथमे पैसा छै दोकान वाला ले नहि छै फोनपे सॅं पैसा गूगलपे सॅं पैसा दए देलियै आदमीके बहुत सुविधा भेलै दोसराके सामने हाथ नहि फैलावऽ पड़लै मोबाइल आदमी से पढ़य लिखय से ले के यात्रा तक हर चीजमे आदमी बहुत ही बुढ़ पुरान छै इन्टरनेट छै आदमी युट्युब पर भजन सुनि लेलकै गाना सुनि लेलकै आदमीके बच्चा भी ओहिसॅं युट्युब पर बच्चा भी देखै छै बच्चाकेँ पढ़ाई लिखाई भी युट्युब पर बहुत अच्छा रहै छै बहुत बच्चा गाना देखतै सुनतै पढ़ाइयो लिखाई करै अछि आदमी बहुत युज करि लै छै घर बैठल सब किछु बच्चा भी खुश एहिसँ बहुत ही उपयोग होइ छै स्मार्टफोन कए कऽ फेर एहि दुआरे कोई भी मॉल गए कही भी गए फिर सब जाकेंँ खरीदै छी हमसब फेर वहाँ पेमेन्ट करै छी